वर्तमान युगमे एकटा एहन विषय हमरा दिमागमे घूमि रहल अछि जाहिपर पोथी लिखबाक इच्छा जरूर होइत अछि ओ विषय अछि जनसङ्ख्या नियन्त्रणपर जनसङ्ख्या नियन्त्रण भारतक वास्ते बहुत आवश्यक छै कारण प्राकृतिक संसाधन सीमित छै आओर ओकर बराबर दोहन क कयल जा रहल छै ताहिसँ ओकर बहुत खराब प्रभाव समाजपर पड़ि रहल छै लेकिन जनसङ्ख्या नियन्त्रणके सङ्ग सङ्ग एकटा बात ओहिपर ध्यान देनाइ आवश्यक छै ओ छियै लिङ्गानुपातमे समानता वर्तमान समयमे हमसभ देख रहल छी जे लड़काके सङ्ख्या लड़कीके सङ्ख्याके अनुपातमे बहुत बेसी बढ़ि गेलैए आओर लड़कीके सङ्ख्या बहुत कम भऽ गेलैए जाहिसँ जे एकटा प्राकृतिक सम्बन्ध जे एकटा समाजमे समाजिक सम्बन्ध स्थापित कयल जाइत छै लड़का लड़कीके विवाह ताहिमे बहुत व्यवधान उत्पन्न भऽ रहल छै जाहि कारणसण बहुत लड़का अविवाहित रहि जेतै आ समाजमे अनेक तरहके भ्रष्टाचार या कुरीति उत्पन्न हेतै तेँ तेँ हम हम एहि पोथी हम हम जे लिखय चाहैत छी जाहिमे जे लिङ्गानुपातमे असमानता नहि रहै आ समाज जनसङ्ख्या नियन्त्रण होय लेकिन लिङ्गानुपात समान रहै जाहिसँ समाजमे कोनो तरहसँ विपरीत परिस्थिति उत्पन्न नहि होय